आंनि नैथि प्रदाक नेगेटिभआ जाहैबाय बेकसिथ बे बेकसिथखौ आं प्लिप कार्दआव अर्दार खालामदोंमोन अनलाइन बे बेकसिथखौ आं से रोजानि बायदोंमोन मबाइलआव नायनायावलाय जोबोद मोजांमोन नाथाय अर्दारखौ मोननानै नायब्ला जियानो मोजां नङा नायोब्ला साबा रङाबो खारजोबबाय सुथिआनो नङा सियाबो जिला तुला ओंखार जोबबाय बे बेकसिथखौ बायनानै आं जोबोद दुखु मोन्दों नैजौ गाहामनि बादिल' सियानो जि साबा